हमर सबके क्षेत्र मे आ इलाका मे सबसे बेसी मैथिले भाषा बाजल जाइत अछि हमर सब इलाका मे लोक अपन मातृभाषा के अधिक महत्व दैत छथि मैथिली लिपि के अधिक महत्व दैत छथि आ अतेक तक की देखै छियै हम जे बहुत गोटे मैथिली मे कविता लिखके कहानी लिखके प्रकाशित कऽ रहल छथि बेसी तर उपयोग मैथिली के कऽ रहल छथि ओ हिन्दी इंग्लिश फ़ारसी एहि सब दिस नहि जाके ओ अपन मातृभाषा पर अधिक जोर दऽ रहल छथिन ओ अपन मातृभाषा के आगू बढ़ा रहल छथि छथि अपन मातृभाषा के उपयोग लिखय मे बाजय मे कऽ रहल छथि बेसी तर मैथिलीए बजै छथि हिन्दी के बहुत कम देखै छियनि जेकि उपयोग कऽ रहल छथि